जि'यां सोआल पुच्छेआ गेदा ऐ रनिंग क्लब दे बारे च ते मिगी एह्दी कोई इन्नी जानकारी ते ऐ निं ऐ पर जदूं स्कूल पढ़दे होंदे हे

ते ओह्दे बाद फ्ही साढ़ी ब्रेक होंदी ते ओह्दे च फ्ही अस खेल्लदे होंदे हे ते ओह् अस संतोलिया खेल्लदे होंदे ते ओह् रनिंग एह्दी पार्ट ऐ ते अस जे ऐन्न वी आइयै ते जे ऐन्न वी च फ्ही सबैह्रे असेंगी चार बजे ठोआली ओड़दे होंदे हे ते अस मार्निंग जेह्ड़ी पी टी होंदी ओह् करने गै जंदे होंदे हे ते रनिंग कम से कम पंज दस्स मिंट करदे होंदे हे ते साढ़े स्कूल दा कन्नै गै उप्पर इक्क टाऊन एरिया ऐ ते स्कूल कोला लेइयै टाऊन एरिया तक्कर जंदे बी होंदे हे ते उत्थै एक्सरसाइज बी करदे होंदे हे ते मिगी लगदा कि रनिंग क्लब निं कुदै स्हेई सैम गै कोई हिस्सा औना जेह्दे च फिटनेस दे बारे च जानकारी दिंदे होने न ते अच्छा ऐ कि रनिंग करना चाहिदी दी ऐ कि साढ़ी हेल्थ जेह्ड़ी ऐ ओह् अच्छी रौंह्दी ऐ ते जि'यां अजकल्ल दा म्हौल ऐ ते एह्दे च असें अपने फिटनेस दा बौह्त अच्छा ध्यान रक्खना चाहिदा तां कि में जेह्ड़ी ऐ डेली रुटीन ऐ उसगी बरकरार रक्खदे होई अपना जीवन अच्छे तरीकै कन्नै बतीत करी सकचै